औ प्रिनसिपाल सार

औ मानि आं नोंसिनि बे प्रि स्कुलावहाय बाबुखौ एडमिसन होनो सानदोंमोन नालाय बेनि बारैनो एसे मोनथिनो लुगैदोंमोन आं जेनोबा पिस स्ट्राकसार फोरा माबादि गोरलैथार मानि सेटारथिंल' ओरैनो प्ले स्कुलावहाय

एडमिसन फ्रा मारै मारैथाय प्रसेचफ्रा प्रसपेक्टास होखादोंना मोनाखैथ' आरो बेखौहाय प्रसपेक्टासखौ अनलाइन डाउनलड खालाम जागोन्ना जाया ना लाइथार नांगोन केम्पासआव थांनानै अनलाइन बानायाखै ए होमबाथ' लाइनांगोनसोना अ ह जिखुनु स्कुल आवार्सआव थांबानो जागोनदा

औ औ अ जागोनदे गासिबो दंजोब खायोना अ ओमफ्राय स्टुडेन्टस आसो साबोसे दङथाय नोंसिनि माबायाव फ्रि स्कुलाव मोनथिनो हागोन नामा नैजौसो दं अ

मास्टारफ्राथ' मोजाङानोखाना गासिबो लकेल जोब नामा मास्टारफ्रा ना बाहेरानिबो दं गोजानफोरनि इक्सपिरेन्स गोनांजोब

आटसा

औ औ औ मानि स्कुल सोनायनि सिगां प्रि स्कुलाव सोगोरनो सानदों नालाय नोंसिनिखौ गोसखांदों आरो बेखायनो खबर लाहरनाय जादोंमोन बिदिनो

होमबा दे सार गाबोनफोर थांनाय जासिगोन गाबोनहाय औ दे